हम ऑडर केलहुँ रहै स्विगीमे जेना आइसक्रीम ऑडर केलहुँ रहै आओर खाना भी ऑडर केलहुँ रहै जेकि बहुत लेटसँ आएल रहै ठीक ने तऽ हुनकासबके कहैलए चाहै छिए जे सवेर सकाल देल करिऔ ऑडर जल्दी डिलीवरी करैके प्रयास करिऔ जाहिसँ कि अपन जे ग्राहक रहतै से खुश रहतै आओर फेरसँ ओ अपन ऑडर करतै